म्हाका मातशें फाल्यां क्रिसमस न्हू क्रिसमसा खातीर ऑर्डर दिवपाक जाय आसलें तुमगे हें तुमच्या दुकानार किदें किदें आहा हय म्हाका मात्शी ऑर्डर दिवंक जाय आसली पेड्याचो बी रेट आं पेड्यांचो बी रेट कितलो आहा एक किल्लाक बी आं आनी केक तो प्लम केक कॅरट केक एक एक कील जाय आसलो म्हाका आं आनी पॅड आं सगळें म्हाका एक एक कील जाय आनी पेडे

बिबिंका हय हय सगळें एक एक कील हय आं जावं एक एक कील दी म्हाका पेडे आं आं आं आं ते एक कील आनी आनी किद्या रसगुल्ला बी तसले ते ते कशे आं तें हाफ किलो दी हाफ किलो गुलाब जामून हाफ कील रसगुल्ला हय रसगुल्ला बरें बरें बरें हय हाफ हाफ किलो आं आनी केन्ना मेयटले डिलीवरी जायी होम होम डिलीवरी

आं आं आं आमी वास्कोच आसता नीव वाड्यार साईनाथाच्या देवळा कडेन एड्रेस बरयता हय आं सांगूं वास्को वाश्को नीव वाडे साईबाबा मंदीर साईबाबाच्या मंदिरां फाटल्यान आं आं आं आं आं फाल्यां कितल्यांक सुमार धाडटा

सांचें न्हू सकाळीं हय हय धा आं णव दा म्हटल्यार हय हय हय हय बरें बरें थँक्यू बरें आं बरें बरें आं ओके ओके ओके आं बरें